सारकें कळटले दुदाची दूद आनी उदकाचें उदक कितें तें दुदाचे दूद आनी उदकाचे उदक दुदांतलें म्हणल्यार कितले फोटींग आनी कितले खरे उलयता ते सारकें कळटलें